साल भरिमे हमर इलाकामे हमर जिलामे बहुत तरहके फसल उगैए बहुत तरहकेँ फसल कटैए जाहिमे सभसँ जादा जे फसल पर फोकस रहैए जे सभकेँ रहै छै ध्यान ओ रहै छै गहुँम पर गेहूंँके फसल जे छै गर्मी के मौसममे उपलब्ध होयत छै एहिके आलावा गेहूँ कटयके बाद हमरा सभकेँ ओहि खेतमे मूँग मूँगके दालि के जे छै फसल उगायल जाइत छै एहिके आलावा बारिशके मौसममे गरमा धान भी उगायल जाइत छै गरमा धानके आलावा बहुत अगहनी धान एहन तरहकेँ बहुत एहन फसल होइत छै जे उगायल जाइत छै हमरहुँ इधरके मौसमके हिसाबसँ फसल छै से बहुत महत्वपूर्ण आओर महत्वपूर्ण फसल सब जाहिमे कि गन्नोके खेती कयल जाइत छै एतए आओर तरहकेँ फसल उगायल जाइत छै